सिंधी ॿोली तमामु सुठी ॿोली आहे हीअ मिठिड़ी ॿोली आहे सिंधी ॿोली वारा माण्हू हमेशा साहसी मददगार हूंदा आहिनि ही कंहिंजी बि मदद करण खां पुठियां कान हटंदा आहिनि ॾह अप्रेल जो सिंधी राष्ट्रीय ॿोली दिवस बि मल्हायो वेंदो आहे सिंधी ॿोली वारा माण्हू जो पहनावो बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे सिंधी ॿोली वारनि जो खाधो खाइणु पीअणु ॾाढो तमामु सुठो हूंदो आहे इन्हनि जी वहिंवारु ॾाढो सुठो हूंदो आहे हर माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जो लहज़ो ॾाढी सुठो हूंदो आहे सिंधी ॿोली तमामु सेखारणु वारी भाषा आहे ऐं सिंधी ॿोली वारा माण्हू कॾहिं बि ॿी भाषा जो उपयोगु कान कंदा आहिनि उहे पंहिंजी राष्ट्रीय भाषा में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधी भाषा सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजो हिकु दर्जो ॾियो वियो आहे सिंधी ॿोली ॾाढी तमामु सुठी ऐं सुहिणी ॿोली आहे सिंधी ॿो भाषा हिकु सरल भाषा आहे को बि ॾुखियो इन में सम्झणु पाइण में को बि ॾुखियो कान आहे